जँ दुनिआँमे घुमि सकितहुँ तऽ हमरा विचारे भारतसॅं नीक जगह नहि आ उत्तराखंडसॅं नीक प्रकृतिक सौंदर्य नहि आओर जँ एहि दुआरे जे भारत समयक दृष्टिकोणसॅं एतय सभ रङ्गक ऋतु छै आ सभ रङ्गके ऋतुमे अहाँ सभ रङ्गक आनन्द लऽ सकै छी आ प्रकृतिक संदर्भमे जहन जेबै तऽ उत्तराखंड अहाँके स्वर्ग बुझायत एहि दुआरे जे ओतऽ पहाड़ पठार गाछ वृक्ष झरना तालाब आ ओतऽ गेलाक बाद अहाँकेॅं लागत जे हम कतौ शून्य जगहमे तपस्या लेल आयल छी अहाँके सोच विकसित होयत सोचल बेसी होयत शक्ति सोचन शक्ति बढ़त तऽ हमरा लागैया जे जँ घुमबाक प्रयोजन होए तऽ उत्तराखंडकेॅं कुमायूँ गढ़वाल देहरादून जतेक क्षेत्र छै पहाड़ पर आ गंगोत्रीसॅं आगाँ केदारनाथसॅं आगाँ जखन जेबै तऽ अज्ञेयजीक जे के जे गाम रहनि हरसिल ओ जगह तऽ ख़ैर देखते बनै छै आ ओतऽ गेलाक बाद लागै छै जे हम प्रकृतिक गोदमे छी अनुशासन प्रकृतिक छै मनुषक अनुशासन नहि छै आ ओतऽ प्रकृतिक अनुशासनसॅं अहाँ हटबै तऽ हम उम्मीद करै छी अहाँ पचड़ामे पड़ि जेबै तऽ ई नीक बात जँ घुमी तऽ दुनिआँमे भारतमे घुमी आ उत्तराखंड बेसी नीक